नमस्कार नमस्कार हँ सब्जिए बला छी कोन सब्जी लेबै सब्जीके छै सब्जीके फल से ले के जे सब्जी भी आलू प्याज परवल टमाटर कोन चीज आलू तऽ छब्बीस टका प्याज यऽ अहाँक तीस टका की लेबऽ चाही आलू देब पच्चीस सए टका क्विंटल

प्याज देब तीस तीन हजार हूँ हूँ परवल अहाँके परवल दू तरहके छै जेना एगो एगो देशी छै एगो चलानी छै तऽ देशी लेबै तऽ देशी अहाँके परि जायत

पाँच हजार टका क्वींटल

खीरा हँ खीरो भए जेतै खीरा देब दश टका किलो हजार टका क्वींटल खीरो भए जेतै कोनो बात नहि छै नहि बुझलियै जे हिसाबसँ कहबै ओहि हिसाबसँ भए जेतै भेजबाइयो सकै छियै हूँ भेजबाइयो सकै छियै आ नहि अहाँ अपनो लए जायब तऽ अपनो लए जा सकै छियै आ हँ

हमरा सब छै तऽ मिरचायो हरा मिर्च छै झिङ्गा छै जे ली भए जेतै हूँ

ठीके छै तब राखू